हमरा जे छै खानामे दालि चावल आओर चोखा बहुत बेस्ट लगै छै खाइमे आओर चरौड़ी पापड़ तरुआ ईसभ अच्छा लगै छै दही चूरा हमरा बहुत पसन्द पड़य छै मतलब दूसँ तीन बेर खायके मन करैए आओर ओकर बाद जे छै दालि चावल जे छै दिनमे तीनो बार खाइके इच्छा भै जाइए इच्छाके अनुसार हमरा बहुत पसन्द छै दालि चावल भुजिआ पापड़ चटनी आओर दलसगा ईसभ हर चीज हमरा पसन्द छै ठीक छै खाना तऽ बहुत अच्छा लगैत छै खाना खाइमे हमरा साधारणे खाना हमरा बहुत अच्छा लागय छै मीट मछलीसे अच्छा हमरा साधारणे खाना पसन्द छै आओर फेवरेट भी हमर साधारणे खाना छै एहिसँ जे छै शरीरके तन्दुरुस्ती मिलैत छै मीट मांस खायसँ जे छै ओहिसँ आओर बेकार लगैत छै मन केना दोना करय लगै छै आओर साधारण सिंपल खाना खाइसँ जे छै हमरा अपनाआपके बहुत ताकत मिलैत छै आओर अपनाआपके कम्फर्टेबल होइत छै अच्छा लगै छै आओर दालि चावल जे छै एहन चीज छियै कि हर जगह फेमस छै बिहारके बिहारमे सभ केओ पसन्द करय छै आओर साधारण सभसँ कम समयमे दालि चावल चोखा बनि जाइत छै आओर हर चीज मतलब कि आसानीसँ बनि जाइ छै आओर कोनो चीजमे टाइमो लागि जाइ छै एहिसभ चीजमे कम समयमे जादा आइटम बना लैत छी सभ चीज आओर बहुत अच्छा लगैत छै आओर बेहतरीन तऽ खाना दालि चावल बिहारके तऽ दालि चावल चोखा नामी छै आओर हमरा तऽ अधिकतर पसन्द छै दालिए चावल जतय भी दालि चावल हम खाइत छी जब भी खाइत छी तऽ ई महसुस करय छी कि मीट मछरी हमरा ला किछु नहि छियै सभसँ बेहतरीन हमरा ला दालिए चावल छै आओर दालि चावलसे बेहतरीन हमरा ला किछु नहि अच्छा लगैत छै चोखा आओर रोटी इहोसभ हमरा बहुत पसन्द छै आलूके चोखा आओर रोटी जे खाइत छियै तऽ बहुत मतलब की प्रसन्न होइत छै अपन मन खुश होइत छै कि इ चीज अगर बेर बेर मिलय तऽ खा लेबय हम आओर अच्छासे खा लेबय एक दू बेर की तीनो बेर चारिओ बेर मिलतय तऽ हम खा सकैत छियै इ चीज ओ खाना कभी खरापी नहि करैत छै आओर सभसँ बेहतरीन रहैत छै आओर जे आओर पूरी पकवान ईसभ चीज जे छै हमरा बिल्कुल पसन्द नहि छै बाकी दालि चावल तऽ हर हमेशा खाइके कोशिश करैत छी